मैं उज्जैन ज़िले का रहने वाला हूँ तो यहाँ पर काफी अच्छी अच्छी जगह हैं जैसे कि उज्जैन महाकाल की नगरी है और वो महाकाल लोग को जो कॉरीडोर बनाया है सरकार ने बहुत ही खूबसूरत बना है और उसको देखने के लिए देश विदेश से काफी पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं और उज्जैन तो आपको पता ही है काल भैरव की नगरी भी है काल भैरव जिन्हें शराब दी जाती है और वो शराब कहाँ जाती है आज तक किसी को पता पता नहीं पड़ा तो तांत्रिक स्थल भी है उज्जैन साथ ही उज्जैन के पास में नारायणा धाम भी है जो कि कृष्ण सुदामा की यादगार चीज है मैं बताना चाहता हूँ कि जब संदीपनि आश्रम में कृष्ण और सुदामा थे तो एक दिन गुरु ने कहा कुछ लकड़ियाँ बिन कर लाओ वो माता के बोलने पर वे दोनों गए और और जब लकड़ी लाने लगे तो वापसी में बारिश आई उन लोगों ने जगह शरण ली और जो मौली दोनों ने अपने अपने पीठ पर लाद रखी थी उसको वहीं रखा और आज वो मौली वहाँ पर दो वृक्षों की तरह लग गयी हैं और ऐसी जो मौलियाँ हैं ऐसे जो वृक्ष लगे हैं ये कहीं पूरे विश्व में कहीं शायद नहीं मिलेंगे बहुत ही अच्छी जगह है साथ ही महिपुर में जैन समाज का मृत्युंजय तीर्थ के नाम से यहाँ के किले में स्थल बनाया है यहाँ पर भी काफी देश विदेश से लोग आते हैं और धार्मिक उज्जैन जिला धार्मिक ज़्यादा है और यहाँ का जो भोजन है वो तो मालवी भोजन जो है दाल वाफले लड्डू जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है प्रचलित है जो बाहर से पर्यटक आते हैं वे दाल वाफले लड्डू या दाल बाटी का सेवन करके तृप्त हो जाते हैं जहाँ तक कपड़ों का सवाल है यहाँ पर कपड़े तो सभी तरह के पहने जाते हैं लेकिन यहाँ की जो पारम्परिक जो ड्रेस है वो धोती कुर्ता और साफा है जो कि अब धीरे धीरे विस्प्रद होता जा रहा है जहाँ तक स्मृति चिन्ह का सवाल है महाकाल के स्मृति चिन्ह से बढ़कर मेरे हिसाब से और कोई स्मृति चिन्ह हो ही नहीं सकता जो भी पर्यटक यहाँ आए वो उज्जैन ज़िले में पर्यटन के हिसाब से तो स्मृति चिन्ह में महाकाल के स्मृति ले जाएँ महितपुर में अश्विनी शोध संस्थान भी है जहाँ पर बहुत ही प्राचीन अर्बाचीन सिक्के और ये इनका संकलन है डॉक्टर आर सी ठाकुर इसके संचालक हैं और बहुत से लोगों के सहयोग से आज अश्विनी शोध संस्थान एक नई ऊँचाईयों पर चला गया है तो उज्जैन जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध है आप आएँ और बिल्कुल इसको देख सकते हैं